आमी खंयचेंय जेवण करपाक जेन्ना आमी चित्ता तेन्ना आमी पयलेंच समजा भाजी करपाची आसा जाल्यार भाज्यो कांदो जावं ताका घालपाक हरवी मिरसांग नाल्ल हें सगलें जें कितें धुंवपाक जाय तें धुंवन तयार दवरता समजा आमकां आदोळेचेर बसपाक जाय जाल्यार आमी तें सगलें म्हऱ्यांत घेवन ज्या तोपांत आमकां भाजी करपाक जाय तें सगलें आमी

समजा रांदपाचें दुसरें कितें आसा म्हणजे नुस्त्याचें हुमण करपाचें आसा जाल्यार पयलें नुस्तें हाडना फुडें तें धुवन वेवस्थीत उजरावन वेवस्थीत धुवन तेका मीठ लावपाचें आसता आनी मागीर तेजी सगली तयारी दवरून नुस्त्याचे नुस्तें उजरावन दवरलें की ताका मीठ लायता मागीर आमी आदोळेचेर समजा नुस्त्याचें वाटप काडपाक जाय जाल्यार नाल्लाच्यो वळी मागीर कांदो जें कितें ताका घालपाक जाय हरवी मिरसांग कोथमिरेचो पालो हें सगलें धुवन घेवन सकयल आदोळेर बसून तें सगलें तयार करून घेता आनी मागीर तें वाटप लायता आनीक तेन्नाच नुस्त्याक त्या मीठ लायता ते मागीर वेवस्थीत लागता मागीर परत कांदो बी सगले तयार फोडणेंक दवरून वाटप घालून मागीर तें हुमण करता आनी कितेंय करचे पयलीं आमी सगलेच विचार करून ताका कित कित जाय पडटा तें सगलें जर हाता लागी जर करून घेतलें मसाल्याचें करता जाल्यार सगले मसाले सगले हळदीचो पावडर मिरची पावडर सगले मसाल्याचे पावडर जायत किंवां खडा मसालो जाय ते सगली तयारी दवरले हाता लागीं जाल्यार रांदप हें खूब सोपें जाता बेगीन जाता आनी बरें जाता गडबड जायना आनी वेवस्थीतपणान आमी रांदपाक शकतात तेजे खातीर सगळें आमी पयलीत चिंतप म्हणजे ताचें प्लेनिंग करप सगलें सामान एक कडेन करप कशें करतलें तेजे विशी विचार करप आनी तें वेवस्थीतपणान करप हें खूब गरजेचें आसा तें करचे पयलें बी आमकां देवाक प्रार्थना करपाकूच जाय कारण अन्नपूर्णा देवी हें सगलें जेवणाचें तिच्याच हातांत आसता आनी तिका प्रार्थना करूनूच आमी जेवण करपाक आरंभ करतात